हीअं त ॾाढो फ़र्क़ु आहे शहरनि जी रांदियुनि में ऐं गांवनि जी रांदियुनि में गांवनि जी रांदियुनि में असां खेॾंदा आहियूं खो खो कबॾी किक्रेट इहे सभ रांदूं खेॾंदा आहियूं जेके मिली करे खेॾी सघन्दा आहियूं पर जेके शहरनि जी रांदियूं आहिनि उहे जाम अलॻि आहिनि उन में असां मोबाइल जो यूज़ करे असां गेमियूं लैपटॉप टीवीयुनि ते खेॾी सघंदा आहियूं इहे सभ गेमियूं असां घर वेठे करे खेॾी सघन्दा आहियूं पर इहे गेमियूं जाम नुक़सानदाइक आहिनि छाकाणि त असायूं अखियूं ऐं असां खे चुस्त न करे सघंदियूं आहिनि पर गांवनि जी जेके गेमियूं आहिनि जीअं खो खो किक्रेट वग़ैरह इन सभिनी में असां खे जाम चुस्ती तन्दुरुस्ती ऐं सेहत सुठी हमेशह लाइ रवन्दी आहे